हैलो मां भारत गैस ग्राहक सेवा केंद्र जे नंबर ते ॻाल्हाए रही आहियां मां पंहिंजे गैस डिलेवरी जी एड्रेस अपडेट करण जे लाइ हिते फ़ोन कई आहे मुंहिंजी पहिरों वारी एड्रेस गांधीधाम जी हुई जिते असां मुंहिंजी गैस बुकिंग जो हमेशह सिलैंडर ईंदो हुओ डिलेवरी थींदी हुई पर हाणे मां नएं घर में शिफ्ट थी आहियां आदिपुर में फाय बी में त मांखे हाणे हीअं खपे कि मुंहिंजी जेका मां गैस बुकिंग कया त गैस सिलैंडर जी डिलेवरी मुंहिंजे नएं एड्रेस ते अचे मां सभु ज़रूरी काग़ज़ तव्हांजे ऑफ़िस में अची जमा कराए वेई आहियां मुंहिंजो कंज्यूमर आई डी आहे हिकु ॿ टे चारि पंज छह सत इहो मुंहिंजो कंज्यूमर आई डी आहे ऐं मुंहिंजे एड्रेस हाणे आदिपुर फाइव बी जी आहे रो हाउस नंबर वी आहे त तव्हां मूंखे जॾहिं मांजी गैस जी बुकिंग थिए त मां चाहींदमि कि मुंहिंजे नएं एड्रेस ते जेका मां हाणे ॿुधाई आहे तव्हांखे हुते मुंहिंजो गैस जी डिलेवरी कराई वञे ताकी मांखे अॻियां रोटी ठाहिण महिल अचानक सां गैस ख़तमु थी वञे त मूंखे तकलीफ़ न थिए ऐं मुंहिंजे नएं एड्रेस ते गैस अची वञे